मां हिकु ॾींहं में गाने लाइ घटि में घटि पंद्रहं खो टीह सेकेंड समर्पित कंदो आहियां यूट्यूब हलाईंदो आहियां उन खे ॿुधंदो आहियां ॿुधण खो पोइ वरी मां ॻाईंदो आहियां उन में मूंखे लॻंदो आहे हिन में हीअ मिस्टेक थी वरी मां उहो गानो वरी हलाए करे वरी ॿुधंदो आहियां ॿुधी करे उन में जेका मिस्टेक हूंदी आहे उन खे दूरि करण जी कोशिशि कंदो आहे कोशिशि पुरो करण खां पोइ वरी मां ॻाईंदो आहे ॻाइण खो पोइ लॻंदो आहे मूंखे कान्फिडेंस ईंदो आहे भई हीअं हाणे तूं जेको ॻायो हुओ उहो बराबरि गायो हुओ ऐं बराबरि ॻाइण खो पोइ बि मां सॼो ॾींहुं उहो गानो मन ई मन में ईअं दोहराईंदो रहंदो आहे त अहिड़े नमूने मुंहिंजी प्रैक्टिस थी वेंदी आहे जय झूलेलाल